हेलो हाँ सर यहाँ खेलने का क्या सर व्यवस्था है जी क्रिकेट भी

यही सब जो है सर जानकारी सब चाहते थे कि यहाँ सब स्टेडियम वगैरह कहाँ से कहाँ है

खेल रहे हैं सर इधरे से साल भर से जानकारी तो उतना नहीं है इसीलिए सर आपसे पूछना चाहते थे कि जानकारी के विषय में सारा चीज़

जी

और भी खेल का व्यवस्था है यहाँ जैसे फुटबॉल वगैरह ओ वो भी व्यवस्था है ठीक है सर ठीक है यही जानकारी जो है ना आपसे चाहते थे जी सर